हम लोग अपने दोस्तों के साथ बाइक्स बहुत बार बाइक के साथ एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किए हैं हम ट्रेवल करने से पहले हम लोग अपने गाड़ी का कंडीसन देखते हैं कि गाड़ी ठीक है कि नहीं है ऐसा न हो कि हम रास्ते में जाएँ और गाड़ी हमारे खराब हो जाए तो ध्यान दे देन जाने से पहले हम लोग एक बात का ध्यान देते थे गाड़ियों में कि गाड़ी का टायर सही है ब्रेक अच्छा लग रहा हो लाइटिंग अच्छी हो गाड़ी अच्छे ढंग से सर्विसेबल हो गाड़ी के सारे ऑइल ठीक ऑइल लेवल ठीक हों ब्रेक सही टाइम पर लगे लाइटिंग ठीक हो और हम लोग बीच में कहाँ इस्टे करेंगे ये सब जगहों का निर्धारित हम लोग पहले ही चयन कर लेते थे कि नहीं इस्टे करेंगे तो हमें सोने के लिए रूम मिलेगा या होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सब पहले से ही हम लोग बूक करके जाते थे हमारा एक अच्छा ग्रुप है आठ दस लड़के हैं जो हम लोग कभी कहीं घूमने का मन होता है तो अपना जाते हैं बाइक से बाइक ओ या कभी कभार फोर व्हीलर से भी चले जाते हैं तो सेम फोर व्हीलर में भी सेम वही है अपना कि गाड़ी का कंडीसन सही हो सारा जो चेक का प्रोसीजर है वो फ़ॉलो करके ही हम लोग कहीं निकलते थे और हाँ अक्सर करके जब बाइकिंग के लिए जात बाइक के साथ राइडिंग करते थे तो उस टाइम ये देखने का पहले ये देखते हैं कि नहीं यह भाई आगे मौसम कैसा है आगे आने वाला जो वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उस इलाके में कहीं ऐसा तो नहीं न है कि नहीं पेट्रोल पम्प न मिले रहने के लिए इस्टे करने के लिए अपना होटल की सुविधा न हो और खाने कि सुविधा न हो तो ये सब हम पहले से ही हम अपना निर्धारित करके चलते थे जिससे कि हमारे राइडिंग करने में कोई असुविधा न हो और जहाँ हम जाएँ वहाँ हमें सारी सुविधाएँ अवेलबल मिले और सही तरीके से रात की नींद पूरी हो और फिर अगले दिन हम लोग बाइकिंग के लिए निकल जाते हैं ऐसे दो टूर किए हैं जो काफ़ी लम्बा है हम लोग यू पी से बंगाल गए हैं एक बार बाइकिंग्स करते हुए फिर दूसरा टूर यहाँ से यू पी गाजीपुर से जम्मू तक गए हैं माता वैष्णो का दर्शन करने फिर यू पी से हम लोग मथुरा गए हैं बाइकिंग बाइक के थ्रू ही दर्शन करने ये तीन ट्रिप जो किए काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ और हमारी गाड़ियाँ भी हमारी साथ दी ऐसा नहीं हुई कि रास्ते में कभी गाड़ी खराब हो